हैलो हा डॉक्टर साहबु मूंखे न टिनि चइनि ॾींहंनि खों न मुंहिंजी तबियत थोरी ठीकु कोन्हे मूंखे ॾाढी ज़ुखाम खांसी मथे में सूर ऐं लिङनि में सूर आहे त मां पेनी तरह अचे त चवां पई त मूंखे तव्हां हीअं तव्हांखे ॿुधायां थी प्रिस्क्रिप्शन मूंखे थोरी दवा त ॿुधायो थोरो आराम अचे न मां भाप न वरिती आहे हा हा

हा हा हा हा

ठीकु आहे हा मां भास ज़रूरु ॾींदमि हूं हूं हूं हूं हूं हूं खाइण में भाई छा खाइणो आहे छा परहेज़ रखियां मतिलबु चांवर वग़ैरह खाई सघां थी ज़ुखाम खांसी में अच्छा अच्छा अच्छा

हूं हूं ठीकु आहे त ठीकु आहे थोरी न दवा सुठी लिखिजो मुंहिंजे न गले में बि सूर आहे त मूंखे थोरी जल्दी आराम अचे छो की न मूंखे थोरो अ गले जे सूरु जे करे ॾाढी बेचैनी थिए थी त अहिड़ी दवा ॾिजो की मूंखे थोरी जल्दी आराम अचे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ धन्यवाद हा मां थिए पोइ ठीकु आहे ठीकु आहे धन्यवाद ठीकु आहे महिरबानी